मां सत्य घटनाऊं सच्चियूं कहाणियूं लिखण जी कोशिश कंदो आहियां ख़्याली ॻाल्हियूं लिखणु न वणंदो आहे मुंहिंजी पसंदीदा लेखिका अमृता प्रीतम आहे हुन जेको कुझु लिखियो पंहिंजे आस पास जी घटनाऊं खे ध्यान में रखी लिखियो आहे